میری نظر میں دوڑنا سب سے بہترین ورزش ہے میں ہر کسی سے یہی کہوں گا کہ صبح کم سے کم پانچ کلو میٹر ضرور دوڑیں کیونکہ دوڑنے سے کیا ہے نا بدن کھل سا جاتا ہے ورزش مطلب بہت بڑھیا ہو جاتی ہے دوڑنے سے بچوں کو اور دوڑنے چاہیے بڑے بوڑھوں کو بھی دوڑنے چاہیے بچّے دوڑتے ہیں تو ہائٹ کھنچتی ہے موٹے دوڑتے ہیں تو فیٹ کم ہوتا ہے ہائٹ کم والے دوڑتے ہیں تو ہائٹ کھنچتی ہے بوڑھے لوگ اگر واک کرتے ہیں بزرگ لوگ تو اُن کی صحت تندرست رہتی ہے تو اِسی لیے مجھے یہ رننگ بہت پسند ہے اور پسند تو مجھے بہت رنرس ہے جیسے جیسّی روایگس ابیبے بیگس جیمس مانو ایسے بہت سارے ہیں لیکن ایسے رننگ جو ورزش ہے نا بہت ہی صحیح ہے انسان کو فٹ رکھتا ہے تندرست رکھتا ہے اِس لیے بہتر ہے کہ آپ بھی ورزش کریں دوڑیں